हांवें न्हय म्हज्या हातून एक पदार्थ तयार केल्लो लिंबूचें लोणचें तें आमकां ग्रुपान न्हय अशीं स्टॉलां लावूंक सांगलेलीं आनी तुमी कितें तुमचें करून विंका अशें म्हणून आमकां सांगलेलें आनी आमचो स्टॉल लागलेलो एक पणजे मिरामार तेन्ना आमकां तेन्ना हांवें लिंबुचें लोणचें केल्लें आनी लोणचें बरें सोंपलें म्हजें आनी तेच्या नंतर मागीर हांव करून बी अशें आमचीं कोण ग्रुपानसून खंय घेवन वयतालीं दिल्लीक सुद्दां वचपाचें आसलें तेन्ना तिचे कडेन एकटे कडेन करून दिल्लें हांवें सोंपलें म्हजें बरें आनी मागीर कोण कोण तें लिंबूचें लोणचें सोदी तेंका करून दितालें हांव लिंबूचें लोणचें कशें तितूंत गाजर घालप लिंबू आनी गाजर बारीक फोडी करप आनी तेंकां मीठ लावन दवरप दोन दीस मातशे करमेवंक जायीं तीं आनी तेंकां मागीर मिऱ्यांचो पिठो करप आनी तितूंत लिंबू गाजर आनी हरव्यो मिरसांगो बारीक बारीक तुकडे करून घालप आनी तीं मीठ लावन चेपणांक दवरप आनी तेका मागीर मिऱ्यां फुलोवप तेंचो पिठो करप हींग फुलोवप तेचो पिठो करप आनी मेथ्यो तेंचो पिठो करप आनी तो तेका मागीर हें जालें म्हणटकीर तेल तापोवप हेजें मेळटा तें लोणच्याचें आनी तें न्हिवोवन सांसवाचें फोण्ण दिवन सगळें घालप आनी तो पिठो घालप तितूंत आनी तें मातशें उरोंक जाय तेल बरें घालूंक जाय तेका आनी तें बेस्ट लागता मागीर लिंबूचें लोणचें सारकें टेस्टीक हो एक प्रदार्थ हांवें म्हाज्या हांवें केलो आमच्या ग्रुपानसून आमकां येल्लें म्हणून करपाक आनी तो प्रदार्थ हांवें म्हज्या स्वता केलो आनी बरें सोंपतालें बी म्हजें